आ अरे हांव राजेश तूं ये न्ही फोटोग्राफर न्ही रोहिदास आ ओके ना तुजो नबंर मेळ्या म्हाका कार्डा वयल्यान आयकलां एक बरो फोटोग्राफर म्हणून म्हाजे लग्न लग्न आशिल्ले मरें म्हाका बरो फोटो मारूंक ये जाय आशिल्लो तो फोटोग्राफर

पंदरा तारखेर मेळटले हय मेळटलें ते बरें आसा पण म्हाका असो एक डिटेल्स जाय आशिल्ले म्हणजे तुमी तुमचें अशें ये कशें फिज कशी किंवा फुल डे अवेलेबल आसतलें काय किदें ना फक्त दोन दीस फक्त दोन दीस ल लग्न लग्नाचे दीस आनी तेजो आदलें दीस हय हय

हय हय हय हय लेमिनेशन आ हय ओके ओके हय हय करिज्मा आयकल्ली खबर हय हय करिज्मात बरें किद्याक म्हाज्या भयणीच्या टायमार हांवेन तेंच केल्ले करिज्मा अजून बरें आसात जाली धा वर्सां जायत येयली हय ओके ओके बरें बरें थॅक्यू